हैलो नमस्ते भैया केह् हाल चाल ऐ में तुसें ई तां फोन कीता में पुच्छना हा की तुं'दी दकानै पर बाईसैकलां आइयां नमीं नमियां शैल कंपनी दी गै चाहिदी कन्नै थोह्ड़ी इ'यां रेंज बिच उ'ऐ होऐ बच्चे आस्तै लैनी ऐ हां पर चलो शैल कंपनी दी गै दस्सेओ की के इक दो साल चली जानी चाहिदी नेईं तां बच्चे बापस जिद्द करदे कि ओह् लैनी जेल्लै टुट्टी जा चलो थोह्ड़ी जैदा रेंज बिच गै औना चाहिदा कोई एह् दस्स बारां ज्हार दी रेंज बिच होऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोलै हां कोई गल्ल निं थोह्ड़ी चिर बट करी लैन्ने आं अस लेकिन शैल कंपनी दी गै चाहिदी असें शैल कंपनी दी गै होनी चाहिदी असें जेल्लै बी तुं'दी दकानै पर औङन ते तुस असें ई फोन करियै सनाई ओड़ेओ ते ठीक ऐ ठीक ऐ भी तां